हैलो अंजी म्हाराज केह् हाल ऐ बस ठीक ओह् थुआढ़ी बुकिंग ही सैलून दी तुसें बुकिंग कराई ते तुसेंगी पता निं ऐ म्हाराज आं जी आं कैलूं आवा दे

तुस लाई लैओ इयै सत्त अट्ठ बजे धोड़ी अस बंद करी ओड़दे सैलून अपना तुस आई जाओ तुसें पंज बजे दा टैम दित्ता तुस आई जाओ बर्खा घटदी गड्डी भेजने आं नेईं ते ओह् चलो छे बजे धोड़ी अट्ठ बजे धोड़ी ते भी तुंदी बुकिंग कैंसल करियै छे बजे आह्ली बनानी पौनी छे बजे आह्ले कस्टमर बी होने न जदां भी तुस कल्ल आवेओ कल्ल दी बुकिंग लेई लैओ ते जाना म्हाराज कुदै ते भी अज्ज आई बी जाओ ना टैमें दे अज्ज बुकिंग बी कराई दी ते टैमें दे बी निं औना ते तुस भी दिक्खी लैयो छे बजे औगे तुस ते भी कस्टमर बी होर आई दे होने भी वेट करी लैओ सत्त बजे धोड़ी नेईं छे बजे बी बुकिंग ऐ ऑलरेडी इक्क ठीक ऐ ठीक ऐ आई जायेओ भी टैमें दे ओके ओके म्हाराज